फरायसालियाव फोरों फोरोंगिरिफोरा गाव गावनि फरायसाफोरनो थाखोनि बिजाबफोरखौ फोरोंनांगौ जायो आरो बे बिजाबनि मोनफ्रोमबो सेप्टारनिफ्रायनो सोंथिनि फिननायखौ खोन्थालांफानांगौ जायो फरायसाफोरनो आरो फरायसाफोरखौ सम सम सोंथि सोंनाय खालामनांगौ जायो आरो जुदि सम सम थाखो आनजाद लानाय लानांगौ जायो आरो बे आनजाद आरो सम सम फोरोंगिरिफोरा थाखोआव फोरोंनायखौ नआव फराय होहोनो थाखायनो फरायसाफोरखौ गावसोरनि थाखोआव फोरोंनायखौ नआव मावनो थाखाय हमवार्क हरो आरो बे फोरखौ फोरोंगिरिफोरा लिरहरनाय न'नि मावनांगौ गाबोन फरायसालियाव लाबोफिननो थाखाय खावलायो आरो फोरोंगिरिफोरा थाखोनि आयदाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे फरायसाफोरनो माखासे आय माखासे बायह्रा नलेजबो होनांगौ जायो जेरै सासे मानसिया माबोरै ज' थांना थानो हायो माबोरै थांखियाव सहैनो हायो बेफोरनि बागै फरायनानै फोरोंगिरिफोरा खोन्थायो जेरै सासे मानसिया मोजाङै जानो थाखाय सानफ्रोमबो फरायसालिनियाव फैनायजों लोगोसे फरायसालिनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनाय आरो फरायसालिनि फरायसालियाव जा फोरोंगिरिफोरा थोननाय बेफोर खामानिफोरखौ न'आव थांनानै मावहैनाय आरो जा फोरोंगिरिफोरा माखासे बोसोन जेरै फेग्रा मुवा बेसादफोरनि जानगाराव था जेब्लाबो सैथो बाथ्रा बुं गुबुनखौ दा थगाय गुबुनखौ गुबुननि इनाय दा माव बायदि खोथाफोरजों लोगोसे फो फोरमायो आरो बेफोर फोरमायनायखौ फोरोंगिरि फोर बुंनायखौ न'आव थांनानै गोसोआव लानानै बेफोरखौ गामियाव एबा समाजाव उन्दैफोरनो फोरोंहैफिननो बायदि बायदि गियान होयो आरो फरायसालिफोराव बांसिन जों सरकारि फरायसालिफोराव आंखाल जानायखौ नुयो जेरै फोरोंगिरिनि आंखाल गाहाइ जाहोन बेनो जेरै गामि गामिनि फरायसाफोराव फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैया आरो फरायसाफोरा खम जालांनाय बेफोर आरो जेरै थाखोआव जिरायनानै क्लास लानो थाखाय जिरायग्रा ब्रेन्स देस्क थोयो आरो आरो बायदि बायदि मुवा जेरै फोरोंगिरिफोरनो नांगौ जानाय जेरै माखासे माने प्रेक्टिकेल हाबा मावनो थाखाय गोबां आगजु आइलें आगजु आइजेंफोरखौ मोननो थाङा बेफोरखौ मोननो हायिनि थाखायनो फरायसालियाव आंखाल जानायखौ नुनो मोनो